औ औ ओमफ्राय आसाम मा जायगायावहाय चिरांआवना दा मा होनो बोसोरनि गासैबो टाइमावथ' हाया दा माने नैबे मास मोनसे बिदिनो सप्ताखुननैसोआव इसे एनै हाबावनो हायो आरो मानि एसे बांसिनै आरो ओरैनोथ' मा होनो बेखौहाय मौसुमि बोथोरावहाय बांसिन हानाय बायदियानो जायो आरो दाथ' मौसुमि बोथोर जोबनाय बायदियानो जाहैबाय नालाय ओरै सप्ताखुननै माने बे दा फुजा खालि फुजा नांहैयागौमानि एसे हाबावगोननि आसाया थायो आरो दाबो एसे एनै एसे एनै हाबाय थायोआनो ओमफ्राय बे कालि पुजानि उनावबा हाहैला बायदि होनजायो आरो दाथ' बोथोर सोलायनाय बा बे क्लायमेट सेन्जनि थाखाय आरो बोथोरफ्रा सिगांनि बायदि थाबाय थाला आरो जेब्लानो गोसो अब्लानो हानाय बायदि जालांजोबबाय आरो सिगांनि बायदि बोथोरावनो हानाय बेफोरबायदि नंला नालाय

औ औ औ

माब्लाबा नांगौ समाव अखा मोना नांगौ सम जेनेबा नांगौ समाव अखानि दै मोना बेफोरबायदियाव गोबां प्रब्लेम जाजायो आरो माने सिगां समाव एसेबां जायामोनब्लाबो दा लासै लासै बेफोर प्रब्लेमफोरा बांनायनिफ्राय बांदों आरो माने समाव मोना ओमफ्राय नाङै समाव एखेबारे एखम्बा बारा जानोसै बेफोरबायदियाव गोबां प्रब्लेमफोर जायो आरो

औ औ एसेबांलाय हाद्राया हानाया ओरैनो नैबे साननैसोआव मा जाबावो आरो दा बोथोरफ्राबो एकदम सोलायबायना सिगांनि समनिफ्राय आरो बेनिखायनो खुनु जेबो बुंनो हाला आरो माब्ला मा जागोन बोथोरफोरखौ ओमफ्राय नोंथाङा बहानिफ्राय होन्दोंमोनलाय अके ओमफ्राय औ औ

आरो बेसेसो गोबाव थाबावगोनबा औ औ औ बेरायनो थाखायथ' दा बोथोरानो थिगमोन किन्तु अखा माब्लाबा गेजेराव लोगो मोनो बेसो जाहैयो आरो प्रब्लेमा जागोन दे होम्बा नामा औ औ दे अ